जी हलो मैम गुड मोर्निंग जी मैम गुड मोर्निंग मैम अभी ब्रेक ऑफ आने वाला है बच्चों का तो हमें क्या क्या प्लानिंग करनी है जी मैम जी जी मैम उनके लिए मतलब जैसे डे के लिए कोई एक्टिविटी प्लान करते हैं कि बच्चों को अच्छा लगे जी मैम अच्छा रहेगा पर गेम्स तो ठीक रहेंगे पर उसे अपने को डिसाइड भी तो करना है कि कौन कौन से गेम बच्चों के लिए अच्छे हैं वो खेल पाएंगे कि नहीं जी जी मैम जी मैम जी मैम ये भी ठीक है खो खो हुआ कुर्सी दोड़ है है ना ये गेम भी ठीक है बच्चों के लिए

क्या थीम रखना चाहिए एक काम करेंगे अपने मैडम लोगों के लिए भी अपन अलग अलग थीम रख लेंगे अपन बच्चे अलग और अपन अलग तो कौन सी कलर की थीम क्या रखनी है जी ग्रीन ओके और बच्चों के लिए पिंक ओके जी मैम पिंक हाँ पिंक भी वैसे ज्यादातर बच्चों को पिंक कलर ही पसंद आता है अच्छा जी मैम तो अपन यही ले आते हैं ठीक है मैम और आगे डिस्कस करेंगे मैं आपको कॉल बैक करूँगी ओके थैंक यू